ہماری نوجوان نسل اور پرانی نسل کے درمیان کئی فرق ہیں جہاں نوجوان نسل انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں مشغول ہیں اور اس کے کئی فائدے بھی ہیں اور اس سے ہماری عام زندگی اور آسان ہو گئی ہے وہیں اس کے نقصان بھی ہیں جسے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نوجوان نسل نظر انداز کر دیتی ہے اور اس کا نقصان اٹھاتی ہے وہیں پرانی نسل اپنے پرانی روایت اور رواجوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسے کرتے رہے جبکہ نئی نسل ان چیزوں سے پرہیز کرتی ہیں تو دونوں کو ہی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھیں اور اپنی اپنے نسل کی چیزوں کو دوسرے پہ تھوپنے کے بجائے ان دونوں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کریں پرانی نسل کو چاہیے کہ وہ بھی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے استعمال کو سیکھیں اور اس سے اپنی عام زندگی کا حصہ بنائیں وہیں نئی نسل کو چاہیے کہ وہ پرانے لوگوں کے تجربے سے سیکھیں اور انہیں اپ ان سے اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں